जि'यां के में तुसें सनान्ना प'ञें देशे दे नांऽ जि'यां साढ़ा पैह्ला आई गेआ हिन्दोस्तान दुआ साढ़ा गै पड़ोसी पाकिस्तान त्रिया आई गेआ अफगानिस्तान चौथा आई गेआ चाइना पञमां आई गेआ बंगलादेश